आंनि गिबिसिन दिभाइसआ जाहैबाय मबाइल मोनसे मबाइल मथरालानि मोनसे मदेलखौ लाधोंमोन बेनि बे दिभाइसनि माबा पिसार्सफ्रा जाहैबाय थु जिबि रेम थारथिथु जिबि रम एनद्रयथ ओइथमोन बे दिभाइसआ बे दिभाइसआ जोबोर मोजांमोन जेरै गेम गेलेनाय फ्लिम नायनाय भिदिअ नायनाय इन्थारथेइनमेन्ट खालामनायाव जोबोर मोजांमोन बे मबाइलआ बेटारि जोरनाय जेरैहाय जों गोबां गोबां सम गेम गेलेनो हायोमोन बे मबाइलआव बेनि थाखाय मोजांमोन बे मबाइलआ आरो जों मबाइलआव गोबां जेन'बा नांगौ बुस्थुखौ खामानिखौ मावनो हाजोबोमोन अवाटसआपबाव दखमेन्टस हरनाय जेरै माखासे फटक इदिथिं खालामनाय भिदिअ इदिद खालामनाय बिदिफोरखौ जोङो बे दिभाइसआव मावनो हाजोबोमोन जोबोर मोजाङै बे दिभाइसआवनो आङो गोबां रोखोमनि माखासे सोलोंबोदों जेरैहाय इउथुबनिफ्राय बे दिभाइसनि गेजेरजों इउथुबआव नाय भिदिअ नायनानै माखासे द्रयिं खालामनाय पेन्थिं रिदिं खालामनाय माखासे सिकाइलफोरखौ बिदि दिभाइसजों सोलोंबोदों जायनि थाखाय बे दिभाइसखौ जोबोर मोजां होननानै आङो सानो